तेरह हजार पाँच सौ सत्रह दो लाख पाँच हजार पाँच सौ बारह हजार पाँच सौ सात सौ पचास बारह सौ पचास